हेलौ

खोमायाबो खोनायाहाय आंना बारा

ए गाइखेरखौ मानो दुइ नमब'रि फानोनो

ए नोंसो होनदों होथ आं होनाखै हाइ आंलाइ माला होनासै आं लाइयाखैसो आंनि गोसो बे आं लाइयाखै हाइ ए आं दावथुबिलनि लाइदों खेबसे हा बिजावजालि नालाइ होनबाय माथो होनबावनांगौ खेला होन्नायखौनो थट नंबाय फाग्लि

मा

नों बयजोंबो होनजागोन दा फाग्लि आंथ' लोङाबो गाइखेरखौनो लाल साहासो लोंखायो आंहा थोथ आं लाइयाखै हाय आं होनाखै नोंबो गाइखेरखौनो आं लायफेरा